औ वैसे भोपाल हर मौसम में खूबसूरत होता है यहाँ की हरियाली इसे खूबसूरत बनाती है फिर भी यदि जो विशेष समय देखा जाए तो बरसात के समय क्योंकि हरा भरा रहता है तो यहाँ आना बेहतर है ठंड के समय जब सर्दी होती है तो यहाँ पर भोपाल उत्सव मेला लगता है और भी कई मेलें लगते हैं भोपाल हाट लगता है एक यहाँ पर इज़्ज़तमा लगता है जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे बाहर से साथी आते हैं एक जगह बैठते हैं बातचीत करते हैं फिर बाहर के यहाँ कपड़े बेचे जाते हैं एक बहुत बड़ा मार्केट लगचा लगता है जिसमें यह भी ठंड के मौसम के समय लगता है यहाँ सस्ते दामों में आप कपड़े ख़रीद सकते हैं इसलिए बेहतर जो दो सीज़न है वह एक बरसात है और एक ठंड है